हाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार के स्कूलें है जिसके पाठ्यक्रम भी अलग अलग है ये सरकारी इस्कूल निजी इस्कूल और कुछ ट्रस्ट के इस्कूल है इस्कूल में हिंदी मीडियम स्कूल और अंग्रेजी मीडियम स्कूल है इसके साथ साथ वह अपने पाठ्यक्रम को भी अलग अलग करता है अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम और हिंदी स्कूलों में हिंदी पाठ्यक्रम है इस प्रकार इसके अनुसार पाठ्यक्रम भी बदलता है निजी स्कूलों में अन्य पाठ्यक्रम भी होते हैं जैसे कंप्यूटर और खेल कूद की खुद का भी ध्यान किया जाता है और नित्य तथा संस्कृतिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का भी ध्यान दिया जाता है तथा